मां त पंहिंजे घर में छा आहे मुंहिंजी छिति ॾाढी वॾी आहे मथे मां रहंदी आहियां ऐं बाग़ीचो त कोन्हे आंगन जेको पदरु आहे ॾाढो वॾो आहे त छा कंदा आहियूं पहिरियों त सभिनि खां पहिरियों त पाणी जेको हूंदो आहे है न पाणी का डोंगा ईअं मिटीअ जा मट रखंदा आहियूं पाणी भरे करे ॿ ॿ टे टे रखंदा आहियूं बालकनियुनि में छिति ते बि रखंदा आहियूं छा करे की पखी अचनि खाइणु पीअणु असां न बि ॾिसूं तॾहिं बि उहो खाइण पीअण सुख सां रहनि उनजे करे रखंदा ई आहियूं उनखां पोइ जेको सुबुहु सां हिन पंज वजे छह वजे मतिलबु ॾाढी सुबुह सां ईंअ न देरि सां न देर सां छा आहे पखी पोइ हली वेंदा आहिनि पहिरियों सुबुहु सुबुहु हिकदमु सुबुहु सुबुह सां तव्हां दाणा खणी करे ऐं छिरकाए छॾियो उन्हनि खे पूरे में फैलाए छॾियो सुठे सां फिटी करे ईंअ छिरकाए करे तव्हां विझी छॾियो किथे बि खुले पदर में या छिति हुजेव बाग़ हुजे त अञा बि सुठो पो उते पखी अचण शुरू थी वेंदव हिकु बार कोई पखियुनि जो झुंड तव्हां वटि अचणु रोज़ु अचणु शुरू करे छॾे त पोइ उहे हिरी वेंदो आहे पोइ हिकु बार उहे हिरी वियो त उहे तव्हांखां बि ॾकंदो कोन्हे तव्हां हथ सां बि उनखे दाणो ॾींदव त उहे खाईंदव त हाणे त मुंहिंजे हथ में बि अची वेंदा आहिनि पखी कॾहिं कॾहिं सुबुहु वेंदी आहियां त खाईंदा आहिनि सुख सां असां उनखे ॾिसंदा आहियूं त ईअं तव्हां करे था सघो पर ॾाढी हिन में तव्हांखे सब्रु खपे आराम आराम सां उन्हनि खे ॾकाइणो कोन्हे असांखे जीअं छिरके करे तव्हां बिह रहो या थोरो छुपाए छॾो पंहिंजे पाण खे उन्हनि खे ॾकाइणो कोन्हे असांखे ईअं